नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ खुला है ठीक है आईए पाँच सौ रुपया है हाँ आईए आईए

अरे तो हम असान तरीके से काटते हैं एक दम आराम से हाँ पाँच पाँच सौ रुपया लगेगा हाँ हाँ बढ़िया से काट देंगे कोई दिक्कत नहीं एक दम आराम से काटेंगे हाँ हाँ भाई हम एक दम अच्छा से काटेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हाँ ठीक है एक दम अच्छा से काटेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ठीक है आईए लेकर आईए ठीक है लेकर आईए अरे कई तरीके से हम बाल काटते हैं जैसा आप आप फोटो लगा है जैसा चॉइस करेंगे वह उस ढंग से कट जाएगा हाँ मसीन से भी काटते हैं मसीन से काटते हैं हाथ से मतलब बढ़िया से आब व्यवस्था है आपको टेंसन ज़रा से भी मालूम नहीं होगा कि बाल हमारा कट रहा है वह महँगा इसलिए काट रहे हैं कि लाइट बिल है कुर्सी है सब कुछ भी भी भाड़ा है रूम भाड़ा है यही सब के लिए क्या हाँ हाँ पूरा व्यवस्था है भाई तब ही ने इतना महँगा काटते हैं

इतना महँगा काटने के वही कारण है नाम मेरा विरेंद्र है आईए आईए कोई दिक्कत नहीं होगा बढ़िया काटेंगे कोई टेंसन नहीं आप आएँगे तो और लोगों को लाएँगे बाद में बढ़िया कटेगा तभी तो आप आएँगे हमारे पास बार बार ठीक है ठीक है आईए अराम से

अरे भाई महँगा लेने का कारण है कि रूम भाड़ा है बिजली है कुर्सी है सब व्यवस्था है आईए थोड़ा कम कर देंगे आईए थोड़ा सा कम कर देंगे ठीक है ठीक है आईए आप आईए नमस्ते